जेह्ड़ी साढ़ी स्टेट दियां गड्डियां न इं'दी क्वालिटी ठीक ऐ होर ठीक इं'या ऐ की जि'यां असें कुदै जाना होऐ टाईम टू टाईम असेंगी एह् दूई जगह पजाई ओड़दियां जियां कि असें कुदै जाना ऐ असें गी पता होंदा पैह्लें गै की नौ बजे गड्डी जानी ऐ ते नौ बजे गड्डी लब्भी जंदी उत्थें अपने स्टेशन पर खड़ोती दी ते अस होर उस टाईम पर उत्थै पुज्जी जन्ने सारे होर ड्राईवर भी बड़े अच्छे तरीके कन्नै गड्डी चलाइयै बी असेंगी उस जगह पजाई ओड़दा होर जेह्ड़े साढ़े इंडिया दा इद्धर दा किराया ऐ ओह्बी सारें दे बजट दे स्हाब कन्नै होंदा ऐ एह् निं ऐ की अमीर गै करी ओड़न इस्तेमाल अमीर गै जाई सकदे न गरीब बी अपना बजट गरीब बी किराया देइयै अग्गें पिच्छें जाई सकदा ते सारें दे बजट दे स्हाब कन्नै रक्खे दा होंदा उनें किराया